बे बुहुमनि सोलायनायनि सायाव आं बुंनो सानो मानोना बे बुहुमा लासैनिफ्राय लासै जोबै जोबै जोबस्रांनो हमलांबाय जेरै जोंहा गोदोनि समाव दावसिन दावलाफोरा माने गोबां गाबोमोन गोबां दंमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनसिन्थारला लोगोसे जोंहा गोबां जिब जुनार दंमोन बे जिब जुनाराबो जोंहा मैहुर खालामै खालामै जोबस्रांलांनो हमगासिनो दं बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव माने बयबो माने फैयोब्लानो जायो बेदर खालामो बयबो मैहुर खालामो बेनि थाखाय जोंनि जायगायाव माने मासे सेसा नुनो थांला मासे मै नुनो मोनला बायदि बायदि गोबां जिब जुनारफोरखौनो जोंहा नुनो मोनला बुहुमनि सोलायनायखौ आं नुदों जेरै जोंहा बुहुमाव जोंहा दा बिफां लाइफाङाबो जोबस्रांनो हमबाय जोंहा गरमा थानो हायै जासिनबाय गिदिर गिदिर बिल्दिं लुदों गोबां जोंहा गरमा गोबां बारायदों आरो जोंहा गोदोनि समाव बिफां लाइफां जोंहा सारन्थाइ गावोब्ला बिफां लाइफां गोजौ गोजौ बिफांफोरखौ जोंहा गावोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो जोंनि मानसिखौनो आरो जिब जुनारखौनो गावनो हमसै बुंनो थाङोब्ला गोबां बे बुहुमनि सोलायनाया बांसिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोसिनदों बुंनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुहुमाव थानाय गासै बुस्थुवानो गासै जिबि गासै जुनार गासैबो जोबस्रांलांनो हमदों गोदोनि समाव जोंहा बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम मिथिंगारि थासारि मिथिंगानि गासै बिफां लाइफांफोरा थानायनि थाखाय जोंहा गरमाबो बारा जायामोन गोदोनि समाव बेफोरबायदि बिल्दिं गिदिर गिदिर बिल्दिं बो गैयामोन गोदोनि समाव गुसु आरो गासै आसारा आसारखान्थिफ्रानो जोंहा बेरखाङोमोन जेरै गोदोनि समाव जोंहा बर'आ गोबां हारिमु आसारखान्थिया माने गोबां दंसिनोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा माने सोलायबोनो हमदोंसै जोंहा आथिखाल मुगायाव माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों